एक हजार दोनशें चवतीस छाप्पन हजार सातशें एकुणव्वद पासश्ठ हजार चारशें बत्तीस शात्तर हजार पांचशें णव्वद अठ्ठ्याण्णव हजार सातशें पांसश्ठ